मुंहिंजे छोकिरे जो जन्मदिन अचण वारो हुयो त मां सोचियो छो न मोबाइल में ॾिसी करे मां मां कोई सुठो केक ठाहियां जीअं मुंहिंजे छोकिरे खे बि सुठो लॻे ऐं असांजे घर में सभिनी खे पसंदि अचे जहां तक असां घर में ई केक ठाहे पसंदि कंदा आहियूं रेडीमेट केक थोरो घटि पसंदि कंदा आहियूं ऐं असां तंहिंजे करे मां मोबाइल में हिकु केक ॾिठो त उहो रेसिपी मूंखे ॾाढी सुठी लॻी पर उन रेसिपीअ में कुझु आइटम्स अहिड़ा हुया कि भाई जेके घटि मिलंदा आहिनि जीअं त वैनिला एसेंस जी जॻहि हुन वैनिला जो गुल जो इस्तेमालु कयो त जीअं वैनिला गुल जो इस्तेमालु कयो त मां उन खे ॾाढो ॻोल्हण जी कोशिशि कई पर उहो मूंखे किथे न मिलियो मां ॾाढो ई कोशिशि कई वरी मां कुझु ऑनलाइन सर्च कयो त मूंखे पतो पियो कि उहो गुल आहे न थोरो मतिलबु मुश्किल सां मिलंदो आहे त तंहिंजे करे मां सोचियो कि छो न मां इन फूल खे पंहिंजे घर में ई उगाया मां इन गुल खे पंहिंजे घर में ई उगायो उगाइण जी सोचियो पर उन जे लाइ मूंखे उन जा बीज न पिया मिलनि त पोइ मूंखे कंहिं ॿुधायो कि भाई इन जा बीज तू ऑनलाइन ट्राए कर त ऑनलाइन में मूंखे उन गुल जा बीज मिलिया ऐं मां उन गुल जे बीजनि खे उगायो सुठी तरह त कुझु ॾींहंनि खां पोइ ई मुंहिंजे घर ॾाढो सुठो वैनिला जो गुल निकिरी आहियो जंहिंखे मां केक में ठाहे करे ऐं विझी करे ऐं केक ठाहियो त केक त ॾाढो सुठो ठाहियो हुयो पर पोइ वरी मां चयो छो न मां इन जे मोबाइल में सर्च कया कि इन गुल जा ॿिया कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि त मां इन खे मोबाइल में सर्च कयो या पंहिंजे कंहिं करीबी डॉक्टर खां पुछो त उन डॉक्टर मूंखे ॿुधाई कि इन गुल में ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि जीअं त असां हल्दीअ जो इस्तेमालु कंदा आहियूं किथे धक लॻंदो आहे या कुझु हूंदो आहे त एंटीसैप्टिक जे रूप में हल्दी जो इस्तेमालु कंदा आहियूं तीअं ई असां हिन गुल जो इस्तेमालु करे था सघूं जीअं हार्ट दिल जी बीमारीअ लाइ या किथे जली वेंदो आहे त उते बि असां हिन गुल जो इस्तेमालु करे था सघूं त जीअं त हे असांजो गुल खाइण में बि जीअं केक में उन ॾाढी ख़ुशबू ऐं पंहिंजो ॾाढो ई सुहि सुहिणो तरीक़े सां उन में ख़ुशबू अची वई त तीअं ई असां हिन गुल जो इस्तेमालु ॿिए बि बि शइ में करे था सघूं ऐं मां पंहिंजे ॿियनि दोस्तनि खे या पंहिंजे करीबी खे ॿुधाईंदमि त तव्हां वैनिला एसेंस जो इस्तेमालु अगरि जीअं नथो मिलेव तव्हां खे त हिन गुल जो इस्तेमालु कयो